ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بھیا یہ تو میں اِس کے اوپر تو میں بولنا شروع کروں گی تو میرے لئے وقت ہی کم ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم پرائیویٹ ہیں ہم پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں ہزاروں ہزاروں روپئے ذرا سے ٹیسٹ کے دیتے ہیں ہم افورٹ کر سکتے ہیں اب آپ باہر ہمارے یہاں جو کام کرتی ہیں میٹ اُن کے لئے سرکاری وہ سرکاری اسپتال جاتی نہیں ہمارے ائیریا میں تو کوئی سرکاری اسپتال ایسا ہے نہیں کہ جہاں وہ جائیں وہ اُن بقول اُن کے کہ وہ نہیں جا سکتی ہیں اور جب وہ کہتے ہیں کہ وہاں دوائیں بھی نہیں ملتی ہیں وہ ایسی کو ایکس کے پاس جاتی ہیں جو پرائیویٹ ہوتے ہیں اور اُن وہ کو کچھ بھی دوا دے دیتے ہیں یہ تک نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون سی دوا کھا رہی ہیں اُن کو بیماری کیا ہوئی ہے وہ کہتی ہیں جی بوتل لگا دی بوتل لگا دی ارے بوتل کاہے کے لئے لگا دی کاہے کی بوتل لگا دی کاش ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ اِس کے اوپر توجہ دیتی کہ ہمارا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ اُن غریبوں کو کیپٹر کرے اِن غریبوں کی مدد کرے سب سے زیادہ اِن کو ضرورت ہے اور بعض وقت تو وہ پرائیویٹ والوں کے پاس جا کے اُن کا ساری جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے خاندان برباد ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے بہت چیلنجز ہیں ہمارے سامنے ہماری گورنمنٹ کے سامنے کہ ہم اپنی یہ صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو بہت بہتر کریں بالکل ریویمپ کریں اور بالکل سچ سچائی سے کریں کہ ہر موقع پر چیک اپ کریں کہ بھائی جب وہ ڈاکٹر ہیں وہ وقت پہ آ رہے ہیں کہ نہیں اسپتال میں ٹیسٹ کی مشینیں چل رہی ہیں کہ نہیں کہ اُن کے دوائیں وہاں ہیں کہ نہیں دوائیں بلیک ہو رہی ہیں کہ نہیں اور اور ایسے وقت میں بھی کھولیں کہ جب جس بیچارے جو ٹھیلے والے ہیں کام کرنے والے ہیں تو وہ شام کو آ کے دکھا دیں کسی وقت تو بہت یہ ہمارے کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے